हैल्लो क्लासे जाकत शैल पढ़ा दे हैल्लो थोआड़े क्लासे जाकत शैल पढ़ा दे कौन निं पढ़दा सनाओ नाम सनाओ उं'दे उं'दे त्रोने कमप्ले कम्प्लेन करदो हां ठीक ऐ अगर नेईं पढ़ै मिकी सनाई ओड़यो ठीक ऐ